सेल्फ हेल्प ग्रुप जे अछि ओ महिलाके लेल एगो बहुत पैघ अवसरके रूपमे अइ जकर लेल महिलासब किछु पइसा जमा कऽ कऽ आओर ओहिमे जमा केने जाइ छथि जकर भविष्यमे ओहि राशिके बहुत पैघ काजमे उपयोग भऽ जाइ छै जाहिमे महिलासबके लेल ई आसान रहै छै जकर महिलासब जेना गृहिणी बनिके रहै छथि घरमे तऽ हुनकर ई पइसा जमा जे कएल रहै छनि ओ भविष्यमे ओकर कोनो रोजगारमे से उपयोग कऽ सकै छथि जकर लेल ई रोजगारके लेल बहुत नीक अवसर छै जाहिके लेल महिलासब बहुत हद तक अपन